ہیلو آپ افسانہ ایئر لائن سے بات کر رہے ہیں جی ہمیں کچھ معلومات چاہیے کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے جو کھانا وہاں انتظامات کے لیے رکھے ہیں اس میں نمک کیسا ہے اور کھانے کی کوالٹی کیسی ہے اور اسپائسی ہے یا نہیں ہے اور ان کے ہیلتھ کے ریگارڈنگ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہے یا نہیں ہے اور بچوں کو کھانے کے بعد ایئر لائنز میں کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا